हेलौ नों साइखेल दखानदार ना बाइसाइखेल फानो ना नोंसिनि दखानआव आमफाय साइखेलआ नोंसिनि दखानआव मा मा रोखोमनि दङ

आङो साइखेल नांगौमोन साइखेल गंसे ओमफ्राय बे साइखेलखो साइखेलनि दामफ्रा माबायदि माबायदि बेखौ एसे खिथाहरलाय हिर' साइखेलफोरालाय बिसिबां ओमफ्राय बे गोरलै गोरलै सारि फास बसरनि सालायग्राफोरालाय लायनो हागोन ना दखानआव थांनानै दखानआ ओमफ्राय माब्ला माब्ला खुलियो ना थाबाय थायो फुङाव बिसिबां टाइमआव खुलियो मोनाजासेबो थायो होमब्लालाय सामफ्रामबो खुलिखायो बाद गैखाया ना मानि फिसालानो साइखेल लायनो सान्दोंमोन नालाय ओमफाय दा माला थांनो मोनगोन टाइमखौबो दिरुनगोरनांगोन नालाय बेखायनो नोंनाव सुलादखौ लाहोग्रोनाय जाबाय आरो र' होमबालाय जेला समाय जायो होमबा थांनानै लायनोसै ओमफाय दखानआव नोंनो थाखायो ना सोरबा थायो दस्रा मानसि थाबाबो माबानानै हर हरनो हागोन दा रायलायनानै हरनो हागोन दा होमबालाय र' मोनसे दिन लानोसै थांना थांनो लोगो मोनहैनाय बादि जाथोंसै होमबा समबारावहाय थांनानै लाइनोसै फुङाव थागोन दा लोगो मोनगोन दा दे होनबालाय